अऽ महिला आओर मतलब पत्नी आओर पतिके बीचमे ई सम्बन्ध छै जे दुनू मिलकऽ बाल बच्चाके शिक्षा देखनाइ परिवारके केना हमरा चलेनाइ यऽ कोनो तरीकासँ कोन हमर नीक अछि हैत दुनूके मिलकऽ आओर कोन खराब हैत ई सभसँ दुनू गोटा मिलकऽ काज करै छी तऽ ओ काज बढ़िआँ होइ छै आओर जादे ओ प्रगतिशील होइ छै इएह बात छै आओर की कहि सकै छी अइपर बाजैके लिऽ तऽ बहुत किछु छै आओर महिला घरके लक्ष्मी होइ छथिन पुरुषो जे छथिन से ओहो एकटा शङ्करेके रूप छथिन यदि दुनूमे प्रेम छनि आओर दुनू मिलकऽ चलै छथिन तऽ बहुत किछु आगू होइ छै मानि लिऽ लड़िका लड़कीके जे शिक्षित छथिन तऽ दुनूके समान लए कऽ आओर दुनूके आगू बढ़बै छथिन लड़कोके लड़कियोके या पति पत्नीमे जे सामञ्जस्य छै रहै छै तऽ अहिना आगू बढ़ै छै आओर हम आओर की कहबै